ہیلو السلام علیکم خیریت سے جناب جی جی الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں جی میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ مجھے ایک بین الاقوامی کمیٹی سے نوکری کی پیشکش موصول ہوئی ہے اور میں اس موقعے کے لیے حد پر جوش ہوں یہ میرے کریکٹر میں ایک نیا باب کھولنے کر جا رہا ہے فی الحال ویزا پروسیس کے لیے مجھے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروانی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر آگے بڑھنے سے پہلے میں پاسپورٹ کی تجویز کی عمل کو مکمل طور پر سمجھ لوں تاکہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے چونکہ آپ کو الحمدللہ ان معاملات کا تجربہ ہے اس لیے میں چاہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی رائے اور رہنمائی دیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاسپورٹ کی تجدید کا عمل کس طرح سے مکمل ہوتا ہے اور کیا کوئی مخصوص دستاویز یا مراحل ہے جن پر خاص توجہ دینی چاہیے